हां भाभी बरी मगे कितें म्हणटा खूब तेंपान मगे तूं ना जाली भाजी घेवपाक अरे वाह आगे म्हाका म्हाका घाल मगे गिरायक भाभी म्हागे पळय मगे भाजी म्हाजी पळय मगे भाजी ताजी हाडल्या आजूच पळय मगे कितें कितें जाय आशिल्लें भाभी कितें घे समजून घे मगे आमकांय बी आमकां म्हणून ती भायल्यान हाडची पडटा मगे भाभी कितें जाय आशिल्लें हय भाभी हय त्या खातीर तूं कांयच दुबाव धरूं नाका तुका हांवें केन्ना तसली दिल्या वायट ना न्हय देव बरें करूं भाभी देव बरें करूं कितें जाय आशिल्लें तुका भाभी हें पळय भाभी हें पळय सुरण हाडलां काय बरो सुरण आसा भाभी आजूच सकाळी काडला भाभी आनी कितें घालूं हय भाभी हय भाभी आं भाभी ह्यो कितल्यो जाय ह्यो कितल्यो जाय आशिल्ल्यो एक कील पुरो भाभी एक कील पुरो आं आनी कितें जाय आं हो भाभी पळय हो भाभी पळय हो चलता मगे हां बरें बरें बरें बरें हय भाभी घालतां घालतां आं बरें बरें आं बरें कितलो भाभी एक वीस घालूं वीस घालतां भाभी वीस घालतां हय भाभी हे पळय हे दोन तुाक चड घालतां हां आनी कितें जाय आशिल्लें भाभी ना भाभी ना भाभी ना भाभी केन्नाच फटोवची ना भाभी आं तुका बरें करून घालतां बरी भाजी घालतां भाभी तुका आनी कितें हय ही पळय भाभी बरी मोठी आसा भाभी कितली घालूं तुका धा पुरो तरी आं आं भाभी फोडी बी करपाक बऱ्यो जातल्यो तुमकां फडी बऱ्यो जातल्यो भाभी तुमकां आनी इल्ली घालूं आनी चार घालूं भाभी चारूच उरलीं हय भाभी आंबाडे घेतली आंबाडे आंबाड्यांचो रोस बॅस्ट जातलो न्हय हय हय आं भाभी हय भाभी शंबर घालतां हय हय आनी आनी पळय भाभी बटाट बी जाय पडटले आं बरें बटाट कितले घालूं भाभी दोन कील पुरतले आं बीट बीट बीट घालूं भाभी बीट बीट आसा पळय काय बरे बीट घालूं आं गाजर घालूं आं आनी कितें जाय आशिल्लें भाभी घोसा भाभी पळय घोसाळीं मगे तीं बरीं ना बारीक आसा तीं पयरचीं तें न्हय हांव तुका घालना भाभी मुळो जाय पडटलो मुळो आं बरें आं बरें भाभी बरें बरें हें सगळें पॅक करता भाभी आं हें व्हडले पिशवेंत घालता आनी दितां हय भाभी हय भाभी घालतां घालतां हय भाभी भाभी तुका सवायच धरता भाभी बरें देव बरें करूं भाभी देव बरें करूं